बचपन देखू हमसब बचपन कोना गुजारले छी बहुत हमरा सबके याद अबै छै जइसेकि मम्मी पापा हमरा सबके पढ़ैलए बैठा दै तऽ हमसब नुका जाइए कॉपी किताब फटि जाइ तऽ फटि जाइ तहूलए मारै लीडे हरा लिअए तहूलए मारै कभी कॉपिए हरा ली तहूलए मारै आओर कोइ काम करैलए मम्मी कहै करिए आओर अच्छासँ साफ सुथरासँ नहि होइ तहूलए मने बोलै लागै चारिगो बात सुना दै मारि दै तऽ हमसब रोइ कानिए आओर बादमे दुलार भी करै छै मम्मी प्यार भी करै छै तऽ ई देखू बचपन भी कभी नहि भुलाएल जाइ छै बचपन हम सबके बहुत याद छै समझि गेलिए आओर ई दिन याद अबै छै तऽ बहुत अच्छा लगैत रहै छै याद करिकऽ तऽ से बात छै बचपनमे हमसब बहुत थोड़ा नटखट भी रहलिए बदमाश आओर बदमाशी भी कएले छी आओर कहैत रहै जहाँ नहि वहाँ चलि जाइत रहिए बिना मतलबके हमसब घुमैत रहलिए कोइ काम धन्धा करतिए तऽ साफ सुथरासँ नहि होइते ओहोलए बात कहतिए आओर अपना भाइ बहिनमे खेलैत रहलिए अच्छासँ जतना अकिल रहलै ओतना कएली से बात छै बचपना बहुत याद अबै छै